میرا پسندیدہ کھانا نان ویج ہے میں نان ویج کھانا بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ میں نے بچپن سے ہی نان ویج کھانا شروع کیا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے ویج اتنا پسند نہیں ہے اور سب سے پسند جو ہے مجھے نان ویج میں وہ ہے چکن افغانی بہت اچّھی لگتی ہے وہ کھانے میں میں اکثر کہیں پر بھی جاتا ہوں تو میں اکثر وہی کھاتا ہوں مجھے بہت پسند ہے کئی علاقوں میں مجھے نہیں ملی تو مجھے مایوسی آ گئی تھی میرے چہرے پر اگر مجھے کہیں نہیں ملتی تو مجھے مایوس ہونا پڑتا ہے بہت اچّھی لگتی ہے مجھے چکن افغانی اکثر وہیں کہیں پر بھی جاتا ہوں یہی مانگتا ہوں میں ریسٹورنٹ میں جا کر میرے فرینڈ لوگ بولتے ہیں کہ تو یہی کیوں کھاتا ہے لیکن مجھے وہ پسند ہے تو میں اس لیے وہی کھاتا ہوں سب سے اچّھی مجھے وہی لگتی ہے نان ویج میں اور مٹن میں بھینس کے گوشت میں جو ہے وہ نہاری بہت پسند ہے مجھے نہاری بھی بہت کھاتا ہوں میں اکثر یہی اچّھی لگتی ہے مجھے نان ویج میں ویج میں بہت کم کھاتا ہوں بس مجھے نان ویج بہت اچّھا لگتا ہے